हमरा क्षेत्रमे संस्कृत मैथिली जादा बाजल जाइया मैथिली लोक अपन बात करैके विचारमे रखैया आओर संस्कृत पढ़ैके पढ़ैके पढ़बाक आधार छै संस्कृत शिक्षाके लेल लोक बाजैया अंग्रेजीमे सेहो लोक शिक्षाके लेल बजैया नहि तऽ मैथिली अपन भाषा छै तऽ मैथिलीके लेल बजैया हँ तऽ की नाम छियौ तू कतय जाइ छैं तू की करै छैं कोन गाममे रहै छैं इएह सब हमर मैथिली भाषा अछि ताहि दुआरे अपन मैथिलीमे हमसब बाजैत छी